हैलो डॉक्टर साहब नमस्कार डॉक्टर साहब दो तीन दिन से बुखार आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा पहले तो सर भी दुख रहा था सर दुखने के बाद धीरे धीरे बुखार चालू हो गया बस अभी दो दिन से बुखार चढ़ा हुआ है मैं अभी आया था मतलब आया था तो आप यह क्लिनिक बंद था मैं आपका फोन नंबर देखा तो फिर आपसे फ़ोन लगवा लगा कर बात किया हूँ तो शायद लेट हो गया था आपका आठ बजे का टाइम था फिर मैं सवा आठ के आस पास आया था क्लिनिक आप ऐसी कोई दवाई बता दें जैसा कोई मतलब कि बुखार की दवाई हो एक दिन के लिए क्या हाँ जी हाँ जी चेक किया था मैडम एक सौ एक ही एक सौ एक बुखार था ज़्यादा नहीं एक सौ एक बुखार है पर सर भी दुख रहा था तो सर हल्का हल्का दुख रहा है हाँ जी ठीक है मैडम आपको पहले हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम पैरासिटामोल है मैडम अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी ना पैरासिटामोल कितनी बार लेनी है दिन में अच्छा अच्छा अच्छा बिलकुल ठीक है जी ठीक है पहले टैश्ट तो मैडम पहले करा लूँ कि आपको दिखाने के बाद टेश्ट करा लूँ अच्छा जी अच्छा जी ठीक ठीक है मैडम ओ के मैम